हैलो पटेट पटेल होटल छा तव्हांजी अॼु होटल चालू आहे की बंदि आहे अगरि चालू आहे न त मूंखे तव्हांखे ऑडर रोटीअ जो ॾियणो आहे अच्छा चालू आहे हा त तवां असांजे ऑडर लिखो जीअं त साई भाॼी चांवर बिह पटाटा भींडियूं वग़ैरह असांखे घुराइणा आहिनि ऐं तवां केतिरी देरि में असांखे पहुचाईंदा उहो ॿुधायो असांजो एड्रेस तव्हां लिखी छॾियो आदर्श नगर झूलेलाल चौक जूनागढ़